हेलो अहाँ हिन्दुस्तान पेट्रोलियमँ बाजि रहल छी हँ किछु दिन पहिने हम एच पी के गैस लेलहुँ बहुत नीक फंक्शन दैए कोनो अइमे लिकेज नहि छै आओर सुन्दर फंक्शन दैइए आओर एकर सबसँ हमरा खासियत लागल जे ई होम डिलेवरी के अहाँके सेहो व्यवस्था अछि होम डिलेवरीके जे व्यवस्था छै से बेसी परेशानियो नहि होइ छै आओर बेसी यदि परेशानी नहि भेल तऽ गार्जियन अइठामसँ पाइ पठौलक या मतलब महिले सब जे छथि पाइ पठा दै छथिन आओर ओइसँ उपयुक्त समयपर ओ पहुँच जाइ छै